अशें जायते भारतीय खेळ आसात जे ज्या खेळाक इंटरनॅशनल पांवड्यार पावोवपाक जाय जायते खेळ जे भायले आशिल्ले ते भारतांत मोठ्ठ्या प्रमाणांत खेळटात जाचो मोटो उदारण म्हणल्यार क्रिकेट आनी फुटबॉल ह्या खेळाचे भारतांत मोठ्ठ्या प्रमाणांत लोकप्रियता आसा आनी भारतांतल्या थोडे खेळ आतां अंतरराष्ट्रीय पावड्यार पावपाक लागल्या जशे कबड्डी हाची लोकप्रियता आतां हेर देशांनी लेगीत येता तशेंच भारतांतलो खो खो हो खेळ भारतांत तशेंच एशियन देशांत

पूण तो आजून तितको इंटरनॅशनल पांवड्यार चड मोठ्ठ्या प्रमाणांत लोकप्रियता जोडून पावलो हो खेळ खेळ वेगळे आसा हितूंत शरिराची कसरत लेगीत बरी जाता हो खेळ फुडाराक पुराय जगभर आपली नामना जोडटलो अशें मनाक दिसता तशें अशें जायत्या गांवचे खेळ आसात जाका अंतरराष्ट्रीय पावड्यार खेळोवपाक जाय लिंबू चम्मच उरले जायते खेळ आसात